संद मेळ्ळी जाल्या म्हाका आमच्या गोंयच्यो ज्यो लोककला आसा त्यो सगळ्यांक दाखोवपाक आवडटल्यो किद्या खातीर ते आमच्यो जे लोकनाच आसा गोंयचे ते लोकांनी बाकीच्या लोकांनी सुद्दां पळोवचें